आथिखालाव गामियारि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा आबादखौ गावसोरनि थांना थानायनि राहा महरै

नोजोर होनायखौ जोङो बा गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दानि जुगाव नुनो मोननाय जाला जायनोखि दानि जुगाव आबादखौ गावसोरनि थांनानै थानायनि थाखाय नोजोर गोलैयोब्ला बिसोरो आबादनि सायाव नांथाबगौमोन नाथाय बैफोर सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै गाबोन जोङो आबादनि सायाव नोजोर होनायखौ जोङो नुनो मोनलिया जायनिखि बिसोरो इयुननि थांना थानायनि थाखाय जेबो साननाय राहाखौनो जोङो नुहरनो मोनाखै मानोना बिसोरो सेंग्रा सिख्लाफोरनि आदब जायनोखि थांना थानायनि राहा महरै जोङो नुनो मोननाय जायो दि जेनोखि जायनि जिउआव गोबां हेंथा लाबोग्रा जानाय लोंनायफोरखौसो जोङो नोजोराव नुनो मोनो आरो दासिमबो नुगासिनो दङ जाय बेसादफोरखौ जायोब्ला देहाया खहा जायो जाय बेसादफोरखौ लायोब्ला अराय समबो माने देहाया नोरजिया जालांबाय थायो बैफोर बेसादफोरखौ लानानैनो जानाय लोंनायफोरखौ बिस गोनां जानाय लोंनायफोरखौ जानानैनो गावसोरनि जेनोखि थांना थानाय जिउ जेनोखि सोलिबाय थानांगौसेबां समखौ नस्थ' खालामनानै लाबोगासिनो दङ बिसोरनि थांना थानायनि जेनोखि थांखि उदेस्स'आनो जाहैबाय दान्दिसे समनि थाखायल' जिउखौ थांनानै थानाय बायदिसो बिसोरनि आदब खायदाफोरा दायो जोङो जोंनिनो जेनोखि फरायसाफोर जेनोखि सेंग्रा सिख्लाफोर बा गोबां हारिनिनो फरायसा आफादफोरा बैफोर सेंग्रा सिख्लाफोरनि जायनोखि जिउनि हेंथा

गाज्रि मुवा जाग्रा लोंग्राफोरखौ बाहायोब्ला गाज्रि जाया बैफोरखौ दानि फरायसा आफादनि जायनोखि बिबानगिरिफोर बा फरायसा आफादनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां नोजोर होनानै बैफोर बेसादफोरखौ बा गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ होब्थानो नाजाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनिखायनो गासै सेंग्रा सिख्लाफोरा बा गामियारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बैफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ बाहायनायावनो दिनै जों इयुननि थांना थानायनि जेनोखि राहा लामा आबाद फोरखौ मावनायाव लेहेम खालामनायखौ नुनो मोनदों नोरजिया जालांनायखौ नुनो मोनदों जायनोखि आबादखौनो जोङो मावनायखौनो बा नोजोर होनायखौनो दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायाव नुनो मोनाखै जाय माने आबादखौ मावोब्ला जोङो अराय सम जिउआ गोजोन जायो राहा मोनो जों बैफोरबायदि आथिखालाव आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै जोङो बे आथिखालाव जायनोखि सेंग्रा सिख्लाफोरा आबादखौ आजावदों जाय आबादा देहानि थाखाय बिसाक्थ' बुस्थु बा जाय आबादा जोंनि देहानि थाखाय सुथुर बेफोरबायदि आबादखौसो जोङो नोजोराव गोलैयो जेनोखि द्राग्स फालांगियारि जौ जुवा बैफोर माखासे नुथायफोरखौसो जोङो सेंग्रा सिख्लानि सायाव आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरनि थांनानै थानायनि थाखाय इयुननि थाखाय सिनथा खालामग्राबो दङ जायनोखि आबादखौ मावोब्ला गाहामै जिउ खुंलांनो हायो बैफोर सुबुंफोरा गाव गावनि थाखायबो बा समाजनि मोजांनि थाखायबो मावलाङो